دہلی میں ہیلتھ کیئر کا معاملہ حال کے دنوں میں ترقی یافتہ شکل اختیار کر گیا ہے اب سے پانچ دس سال قبل تک نرسس کی خدمات لینا یا فارمسسٹ کی سہولت کا حصول آسان نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب ہیلتھ کیئر کو پیشہ وارانہ طور پر ترقی یافتہ شکل دی گئی ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لئے ہیلتھ کیئر پر توجہ دینا آسان ہو گیا ہے معمولی سا ٹیسٹ کرانا بھی ماضی کے دنوں میں ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا اس کے لئے لیب ٹکنیشیئن تک رسائی آسان نہیں ہوتی تھی طبی تجربہ گاہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتے تھے زمانہ اب ایسا بدل گیا ہے کہ اب گلی گلی میں فیزیوتھریپی خون پیشاب جانچ کے مراکز دوسرے تجربہ گاہ کھل گئے ہیں جہاں عام لوگ بآسانی پہنچ کر اپنی مرضی کے مطابق جانچ کے مراحل سے گزرتے ہیں اب تو کئی اپلیکشن بھی متعارف کرائے گئے ہیں جس کی ذریعہ گھر بیٹھے طبی نگہداشت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور کئی مختلف قسم کے جانچ رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے